हेलौ औ ओमफाय आं नोंसोर नोंसिनिथिं बेरायनो थांनो नागेरदोंमोन ओमफ्राय बेराय बेराय थाव थाव जायगाफोर मोजां हा आं आं माबानिफ्राय बुंदों क'क्राझारनिफ्राय ओरै बेराय हैनो नागेरदों नालाय सिराङाव नोंसिनिथिं ओरैनो बेराय थाव थाव जायगाफ्रा माबायदि बेखौ सोंहरदों आरखि आं पिगिनिक स्पट फोर बायदिसिना जेन'बा बबाफोर बेराय थाव थाव जायगा ओमफ्राय आदायालाय अबेनिथो गामिया गामिया अबावथो आदानालाय नोंनालाय ए बेंटल मा जायगा पिगिनिक स्पट दंना बावबो निज्लायावबो बे पिगिनिक माबायदि दा बाव जायगाफ्रा बेरायनो मोजांना ओरैनो जायखिया बेरायनो थांनो नागेरदों नालाय ओमफ्राय दा आङो औ नोंबो थाफादो जेनोबा आं नोंनाव कल खालामसै नोंजों नोंखौ लानानै बेरायसै आरखि आङो गाबोनफोर थांनो नागेरदोंमोन आङो दाथ' हास्लाबला थांनो गाबोन थांनायासै आं जायखिया आं जायखिया थांनायनि सिगां नोंनो कल खालामगोरगोन ओमफ्राय नोंखौ लानानै बेरायगोन आरो आं दे दे होमबा